ہیلو میں سویگی کمپنی سے بات کر رہا ہوں جی مجھے ایک کمپلین لکھوانی تھی میں نے آج صبح آج شام کو چار بجے ایک آڈر کروایا تھا جس میں میں نے چکن بریانی چکن چنگیزی اور چکن اچاری منگوائی تھی لیکن اس میں ایک چیز مسنگ ہے وہ ہے قیمہ تو مجھے اس چیز کا جو جو مسنگ رپورٹ کروانی ہے مجھے اس چیز کی کمپلین کروانی ہے کہ سر ایک بات بتائیے میں نے اس انہوں نے انہوں نے میرے سے سارا پیسا لے لیا میں نے ان کی فل پیمنٹ کر دی لیکن انہوں نے مجھے وہ سامان پراپر طریقے سے نہیں دیا اب بتائیے میں اس کا کیا کروں اور جو اس چیز کا ریٹ تھا وہ ریٹ تھا تھری فائیو ہنڈریڈ تو اب بتائیے میں اس چیز کا کیا کروں میں اس چیز کی کمپلین کروا دوں یا تو پھر مجھے ریفنڈ چاہیے یا تو آپ جلدی سے جلد میرے سامان کو واپس بھجوا دیجیے اور اگر آپ نے سامان واپس نہیں بھجوایا تو میں اس کا ڈبل ریفنڈ آپ سے جلد سے جلد نکلوا لوں گا میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں کمشنر کا بھانجا ہوں میں